अभीके टेक्नोलॉजीमे तऽ ई बुझि जाइऔ जे हँ पहिले मोबाइल आओर किछु नहि छलै जगह जगहपर टावर उवर किछु नहि छलै आओर अभी तऽ एहन टेक्नोलॉजी भऽ गेलै हँ जे अभी समझिऔ जे सभके पास मोबाइल छै जे मानिके चलिऔ जे अगर जे पइसे निकालैके छै तऽ अहाँके जाइके पड़ै छलै जे अहाँ चलि जाइऔ बैँक हुवाँ एक घण्टा दुइ घण्टा बैठिऔ तऽ अहाँके काम हैत आओर इहएमे अभी देख लिऔ मोबाइलमे टेक्नोलॉजी मोबाइलके जे हँ सेकेण्ड नहि लागत अहाँके अहाँके एकाउण्टपर पइसा चलि जाएत सेकेण्ड नहि लागत पइसा निकलि जाएत तऽ इएहसब टेक्नोलॉजीके जमाना छै आओर प्लसमे एगो आओर बात देख लिऔ जिओके सिम जे अहाँ मानिकऽ चलिऔ पहिले जे छलै जिओके सिममे अहाँ उनचास रुपैआ पचास रुपैआके जे रिचार्ज करबै छलिए तऽ ओ अहाँके फ्री छलै जे सिमो तिमो आओर किछु नहि बन्द होइ छलै लेकिन अभीके से नहि रिचार्जो आओर सबकिछु बढ़ि गेलै हँ आओर प्लसमे अहाँ रिचार्ज नहि करैओ तऽ सिम तिम आओर सबकिछु बन्द हो जाइ छै आओर इएह छै आओर आओर जे बदलाव भेलै छलै जे मानिके चलिऔ जे नितीश कुमार जे छै दारू जे बन्द करबा देलकै तऽ ओहोमे छै जे दोकान आओरवलाके जे छै जे दारू जे बेचै छलै तऽ ओकरा आओरके तऽ बहुत नोकसान तऽ भेबै कएलै लेकिन फाइदा जे एहिमे ई भेलै हँ जे पिए छलै जे खाइ छलै ओकरा आओरके फाइदा भेलै हँ ई जे घर दुआरि मानिके चलू कमाइ तऽ जे आदमी पितै खेतै ओ तऽ कमेतै कथी ओ तऽ ओ पी लेलकै जा कऽ सुति रहलै पी लेलकै कहीँ जा कऽ उलटि गेलै तऽ ओहि आदमीके पास तऽ पइसा तऽ नहि होतै तऽ जाहिर सी बात हइ घर दुआरि बेचिके पितै खेतै गहना जेवर बेचिके खेतै पितै तऽ ई चीज नेता जे छै बदलाव केलकै तऽ बड़ा नीक केलकै आओर इएहमे देखि लिऔ नरेन्द्र मोदीके जे गरीबी जे छलै बहुत ज्यादा छलै जे नोटबन्दी जे जे पइसा जेसब जे नुकाकऽ रखने छलै ब्लैक मनी जे रखने छलै जे नोटबन्दी जे करा देलकै हजार पाँच सओके जे नोट बन्द करा देलकै जाहिसँ कि वजह धड़ाधड़ जे बुझिऔ जे बैँकमे जे पइसा जे जमा होइके स्टार्ट जे भेलै तऽ ओहिमे जतेक जे ब्लैक मनी रहै जे पकड़ेबो कएलै आओर एक तरहसँ बुझिऔ जे जतेक जे अथीमे चलि रहल रहै बिहार जे चलि रहल रहै अथीमे गरीबीमे तऽ आब ओतेक गरीबीमे नहि छै आओर नया नोट जब निकललै तऽ सब कहै अथिओ छै ककरो नोकसानो भेलै ककरो फाइदो भेलै तऽ इएहसब बदलाव भेल छै